हम तऽ हिंदू धर्मसँ छी आ हम हिंदू धर्मसँ छी आ हमरा हिंदू धर्म आकर्षित करैए किएकि एहि धर्ममे जे छै बहुत त्योहार छै एहि धर्मके किछु अलग ही बहुत एहिमे त्योहार छै बहुत चीज छै आ दोसर धर्म सँ हम सिखलहुँ जे दोसर धर्म होइ छै एहिसँ हम किछु खास तौरपर किछु नहि सीख सकलहुँ किएकि ओहि धर्मसँ हम जुड़ल नहि छी आ एहि धर्मके कोनो कोनो पाबनि जेना मुस्लिम मुस्लिमके पाबनिमे जेना हमरा बुझल यए ओ मनाबै छै ईद कोइ ईद मनबै छै ओकर बाद रमजान होइ छै ओहिमे ओसभ किछु दिनके रोजा राखै छै एहन टाइपके आओर जेना क्रिस जेना ईसाईमे छै जे ओ क्रिसमस मनाबै छै आओर अहिना